मैं मोनू मौर्य बोल रहा हूँ आनंद आनंद कुमार मौर्य हम टीच आई टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ मेरे को दो रू दो लोगों के लिए एक रूम चाहिए था मिल जाएगा मेरे को क्या क्या उस में सुविधा क्या क्या रहेंगी आए रूम में रहना चाहिए लैट्रिन बाथरूम किचन रहना चाहिए और उस में सा रहने के सभी चीज़ रहना चाहिए ब्रेंच टेबल कुर्सी मेज़ और ए सी रहेगा ये सब बता दीजिए हमें आप बन रहा है अभी कितना टाइम लगेगा उसका और वो पैसा कितना लगेगा उसमें सुनिए सुनिए उस में ना हम को ए सी चाहिए और ब्रांच टेबल और रहने की सुविधाएं सब रहनी चाहिए हाँ हाँ किचन लैट्रिन बाथरूम सब रहना चाहिए उसका हमें बता दीजिए कितना रेंट लगेगा मंथली और कुछ पहले लेंगे कि मंथली से आपको पेमेंट देंगे पूरा ठीक है तो दो लोग रहेंगे हम लोग पर ठीक है हम लोग वैसे लड़ाई झगड़ा नहीं और खाने की खाने पीने की व्यवस्था आस पास है होटल की खाने पीने की व्यवस्था है आस पास नहीं नहीं उसका है दिन में हम लोग वो पति और पति दो लोग रहेंगे वो लोग बस खाने पीने की व्यवस्था पूछ रहे थे मतलब सुविधाएं मिल जाएगी ना जैसे खाने का सामान ख़रीदने के लिए हाँ तो ठीक है तो वही पाँच हज़ार रूपये मंथली और कुछ कम नहीं करेंगे सेकंड फ़्लोर दे दीजिए आप हाँ तो सेकंड फ़्लोर पर दे दीजिए और कुछ कम कर दीजिए पैसा पाँच हज़ार में शुरू शुरू में ले रहे हैं आप से अरे हम को भेजे हैं सुरेश जी बोले हैं कि जाइए उन से बात कर लीजिए आपको कम में दे देंगे चार हज़ार पाँच सौ हम से ले लीजिए अभी उसके बाद ले लीजिएगा पाँच सौ और हाँ हाँ पार्किंग भी चाहिए और बिजली का बिल रहेगा क्या अलग से ठीक है और पार्किंग की समस्या नहीं रहेगी ना ठीक है तब डील डील कंफर्म है हम आपको पंद्रह दिन बाद बताएंगे हम आप से मिलते हैं फिर